मेरे खेत में खेत करने वाले कोई नहीं है इसीलिए खेती नहीं करते हैं सब परदेस रहते हैं मेरे घर में परिवार जो है सब बाहर रहते हैं खेती से नही हैं करना चाहते है बटइया तो उसमें आधा आधी हो जाता है इसीलिए नहीं करने चाहते हैं जो भी करने चाहते हैं कोई देना नही चाहता है खेती से करना चाहतें है तो आधा आधा बांटा जाता है इसीलिए जैसे अगर करबो किए तो दाल हुआ गेहूँ हुआ धान हुआ मकई हुआ आलू हुआ और तीसी हुआ सरसों हुआ कोई भी फ़सल हो जाती है तो हो जाती है तब हो सके वह चलता है इस उस फ़सल में जैसे बहुत चीज़ का लाभ होता है इसीलिए मेरे परिवार में कर भी जाते हैं तो उसीलिए कोई भी रहते नहीं है इसीलिए नहीं करते हैं अभी कर भी भी लेते हैं तो आधा आधी आधी हो जाता है साल में सरसों हो गया मकई आलू एक बिर हो जाता है फिर गेहूँ के साथ तीसरी बाह कर देते हैं सरसों बांह कर देते हैं गेहूँ हो जाता है फिर उसके बाद धान हो जाता है उसके बाद आप से कहें थी साग सब्ज़ी भिन्डी हुआ गोभी हुआ फिर मेथी हुआ कितकिताक गेंदा हुआ मिर्ची हुआ मैथी हुआ अब क्या बोलते हैं बहुत तरह को साग सब्ज़ी हम सब उपजाते हैं कद्दू हुआ फिर करेला हुआ क इसके बाद टमाटर हुआ सब चीज़ कर लेते हैं तो खाने पीने के लिए हो जाता है